جی ہم ایسے کارنامے جانتے ہیں جنہوں نے جن لوگوں نے چھوٹی بڑی بڑی چیزیں حاصل کی ہیں جیسے فورس میں آرمی فورس میں تمغے ملتے ہیں وہ جب کوئی بہادری دکھاتے ہیں تو ان کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے اور اسی طرح ٹرافی وغیرہ جیسے کھیلوں کے اندر کرکٹ کھیل ہے ہاکی ہے فٹ بال ہے ان میں ٹرافیز دی جاتی ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جیسے ہمارے ٹیم انڈیا کے سابق کپتان دھونی صاحب وہ انہوں نے چیمپئنس ٹرافی بھی جتائی ہے اور ولڈ کپ بھی جتایا ہے